हैलो तव्हां एमेजॉन कस्टमर केयर मां था ॻाल्हायो मां हिकु ऑडरु बुक करायो हुयो पर कंहिं कारण सां मां उहो ऑडरु कैंसिल कयो हुयो हुन जो रिफंड मूंखे अठेतालीह कलाक में वापसि करणु लाइ ॿुधाए पियो पर अॼु चार खां पंज ॾींहं थी विया आहिनि हाणे ताईं मूंखे मुंहिंजो रिफंड वापसि न मिलियो आहे इहो छाजे कारण लाइ थो थिए कुझु रिज़न आहे कुझु प्रोब्लम थी अचे त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघो था मां हिकु कारे कलरु जी ड्रेस ऐं उन सां गॾु मैचिंग शूज़ ऑडरु कया हुया जंहिंजो नंबर चार पंज छह सत हुयो हुन जो ऑडरु कैंसिल थिए चार खां पंज ॾींहं थिया आहिनि मुंहिंजो मूंखे रिफंड वापसि न मिलियो आहे इहो छाजे करे थियो आहे उहो मूंखे ॿुधाए सघंदा आहियो ऐं उन जो रिफंड मूंखे केतिरे टाइम में ऐं कांए एक्ज़ेक्टली कांए टाइम ते वापसि मिली सघंदो आहे इहो तव्हां मूंखे ॿुधाए सघो था